योग भी योग करय लेल सभकेँ घरमे बताबै छियै आओर बाहर जाइ छियै तब बताबै छियै योग करयमे योग करयमे सेहतमे तन्दुरुस्ती रहै छै हर बेमारीसँ दूर रहै छै आओर कहीँ जाइ छियै हटिया बाजार सभकेँ बताबै छियै योग करय लेल योग करय लेल आओर बेमारीसँ दूर रहै छै ओहिमे सेहत तन्दुरुस्ती रहै छै आओर घरमे भी बताबै छियै मायकेँ बापकेँ भायकेँ बहीनकेँ सभकेँ बताबै छियै योग करय लेल योग करयसँ सेहत तन्दुरुस्ती रहै छै आओर हर बेमारीसँ दूर रहै छै आओर अड़ोस पड़ोसमे सभकेँ बताबै छियै तऽ योग करय लेल योग करयसँ हर बेमारी दूर रहै छै आओर भी कहीँ जाइ छियै वहाँ भी बताबै छियै योग करय लेल योग करयसँ सभकेँ परेशानी दूर रहै छै आओर सभके सुबे सुबह उठबै छियै योग करय लेल आओर हर आदमीके भी कहै छियै अपन घर घरमे उठबै लए योग करयसँ सभके सेहत आओर तन्दुरुस्ती दूर रहै छै आओर भी कहीँ जाइ छियै वहाँ भी बताबै छियै आओर अपना घरमे भी सभकेँ बताबै छियै योग करय लेल आओर बच्चासभकेँ भी सुबह सवेरे उठाबै छियै आओर गरममे बड़ ई बताबै छियै घूमय लए फिरय लए आओर बदनमे हवा लगतै आओर सेहत बनतै आओर योग करतै ओहिमे सेहो तन्दुरुस्ती रहै छै आओर सुबह सवेरे सभकेँ उठाबै छियै घरमे भी आओर अड़ोस पड़ोसमे भी सभकेँ बताबै छियै सुबह सवेरे उठय उठय लेल आओर उठि कऽ योग करय लेल आओर मुँह हाँथ धोअय लए आओर अपन सेहत तन्दुरुस्ती रहै छै सुबह सवेरेके हवासँ आओर सेहत ठीक रहै छै सभकेँ बतबै छियै आओर बाहरमे भी बताबै छियै आओर घरमे बच्चाकेँ भी बतबै छियै आओर माय बापकेँ भी बतबै छियै काम करय लेल सेहत तन्दुरुस्ती रहै छै योग करयसँ आओर कहीँ जाइ छियै ओतहु बताय दै छियै जे करै छै तऽ सभ ठीक रहै छै हर बेमारीसँ दूर रहै छै आ हर परेशानीसँ दूर रहै छै आओर ई सुबह सवेरे उठयसँ हर परेशानी दूर होइ छै बदनमे हवा लगै छै आओर घूमयसँ फिरयसँ हर परेशानी दूर होइ छै